मुझे चित्रकारी का शौक है परंतु मैंने अभी इस चित्रकारी को आगे इतना नहीं बढ़ाया है मेरा ऐसा कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है कि मैंने ऐसा कोई कोई चित्रकार करी हो जिसका मुझे बाद में गहरा अर्थ या महत्त्व पता चला हो क्योंकि इस कला में जो है लंबे समय तक इसमें गतिविधि बनाए रखना है और प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है यह केवल उन लोगों के लिए होता है जो अनुभव का अव अवलोकन करते हैं तो मैं अभी तक ऐसे इस अनुभव के अंदर नहीं हूँ मैंने अभी तक ऐसे शुरुआत नहीं करी है मैं केवल अपने शोकिया तौर पर ही कुछ चित्रकारियाँ करती रहती हूँ फूलों की और पेड़ पौधों की या हरियाली की इन्हीं की चित्रकारियाँ करती हूँ और मेरा अभी तक ऐसा कोई मह अनुभव नहीं है जिसका मुझे महत्त्व बाद में पता चला हो